اسلام ایک ایسی چیز ہے جو اپنے اندر سمانتا اور دل میں بساتا ہے اسلام کے آگے ہم گڑگڑاتے ہیں اور خدا سے مانگتے ہیں کیا ہے میرے اندر بھی اسلام بھر دے اسلام بھر دے اور یہی یر ہوتا ہے اسلام نہیں سکھاتا ہے دوست سکھاتا ہے دوست اسلام سکھاتا ہے دوستی بنانا اور نہیں کسی سے دوستی توڑنا اور اس سے بولتا ہے تعلق رکھنا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ نماز پڑھو قرآن پڑھو کسی کی غیبت مت کرو دوسرے کی چگلی مت کرو یہی اور اسلام سکھاتا ہے اسلام میں ہم بھی پلے ہیں ہم اسلام کے آگے گڑگڑاتے ہیں کیا میرے اندر بھی آ جائے کوئی اسلام والا طریقہ آ جائے اسلام والا طریقہ ہم بھی سوچتے ہیں کاش آ جائے اسلام والا طریقہ تو اسلام اچھا ہے جو اس کے اچھائی میں پل جاتا ہے وہ اچھا کہلاتا ہے اور وہ مسلمان بن جاتا ہے اور اسلام یہی سکھاتا ہے غیر مسلم سے تعلق نہیں رکھنا یہی اور سکھاتا ہے اور کسی سے دوستی نہیں توڑنا دوستی لگانا تو نبھانا سدا کے لیے اور ایسا لڑکا غیر مسلم سے نہیں دوستی کرنا اپنے جات سے کرو اپنے دھرم سے کر